जि'यां के अस दिक्खने आं के साढ़े ग्रांऽ च लोकें दा मतलब मुक्ख कम्म गै जेह्का ऐ तां उ'ऐ खेती बाड़ी करना खेती बाड़ी पर गै सारे लोक जेह्के हैन ओह् डिपैंंड रौंह्दे ते बड़ी बारी गै नैचुरल चीजां जेह्कियां बी होंदियां प्राकृतिक जि'यां कुतै हाड़ आई आ सुक्का पेई आ जां फ्ही मतलब तुफान आई गेआ साढ़ी जेह्की फसलें ई जेह्कियां होंदियां न खराब करियै रखदा मतलब उ'दी बर्बादी करी ओड़दा फसलें दी जि'यां के कुतै हाड़ गै आई आ इस कन्नै कुसै फसल लाई दी होग ताम्मीं ओह्दी तबाही होई अंदी ते बड़ी जैदा ठंड पेई जा जिसलै ताम्मीं जेह्की अस फसल लाइयै गै रखदे किश गै फसलां होंदियां जेह्कियां मतलब त्यार होंदियां उस टाइम बिच्च सर्दियें दे टाइम बिच जेह्कियां फसलां त्यार होंदियां उ'नेंगी बी अगर बड़ी जैदा ठंड होऐ तां केह् होंदा कि बीऽ उसदे बिच्च गै रेही जंदा होर बीऽ गै ङूरदा निकलदा बड़ी लेट निकलदा इन्नी जल्दी मतलब इसदा ङूर निकलदे निं बीऽ ऐ जमदा निं मतलब जल्दी बीऽ थोह्ड़ी ठंड होई जंदी इस आस्तै बी सर्दियें च बी असें ई जिसलै जैदा सर्दी होंदी तां थोह्ड़ी गर्मी दी जरूरत पोंदी तां करियै केह् होऐ कि जेह्की फसल ऐ उप्परै गी आई जंदी ते बड़े बारी ऐसा होंदा कि साढ़ी फसल जिसलै त्यार होई दी होंदी फसल त्यार होई दी होंदी तां केई बारी ऐसा होंदा के तुफान चलदा इन्ना जैदा चलदा ओह् जेह्की फसल ऐ जि'यां कोई किश अस बीनस लागै जां किश बी लागे ते इन तुफान दी बजह् कन्नै सारे बूह्टे केह् होंदे ओह् ढेई जंदे इ'यां त्रुट्टी त्रुट्टियै कुतै ओह् पेई जंदे जिस कन्नै बहुत जैदा जेह्की ऐ तबाही होई जंदी किसान दी पर जेह्का उंदा किसान दा मतलब इक लोकें दा जेह्का ऐ रोजगार चलदा गै खेती बाड़ी परा ते नैचुरल चीजां हैन ओह् जैदा मतलब कि तबाही मचांदियां न जे हाड़ आह्ला बी फ्ही सुक्का आह्ला बी जां तुफान जिसलै सुक्का पेई जा तां पानी पानी बड़ा घट्ट थ्होंदा असें ई जि'यां सुक्का पेई जंदा पानी नेईं होग पानी कुत्थुआं लैना खेती गी ताम्मीं जिसलै के किसान बीऽ लाए दे होंदे ओह् पूरी तबाही होई अंदी ते उस बचैरे गी केह् करना पौंदा दबारा फ्ही लाह्ग क्योंकि किसान दी बरपाई नैचुरल चीजां हैन तां किसे कन्नै करी सकदे उसी दबारा केह् करना पौंदा कि जाने पौंदा ओह् जंदा बचैरा फ्ही दबारा बीऽ लाह्ग फ्ही राह्ग जां कुसै कोल पानी होग तां पानी लाइयै चलग उसी थोह्ड़ा मतलब बत्तर देई ओड़ग बत्तर देइयै फ्ही लाह्ग पर पानी नेईं होंदा कुसै कोल तां उस कुत्थुआं केह् करना उसी इ'नें चीजें दा नुक्सन होई जंदादा ओह् कैह्दे कन्नै बरपाई करनी मतलब उस आस्तै ते है निं एह् रस्ता इ'यां फसल लाई दी होंदी जिसलै ऐह्न पौंदी फसल बड़ी गै मतलब फसल त्यार होई दी होंदी जि'यां फसल त्यार होंदी होंदी ऐह्न शैह्न पेई जा ऐह्न पौंदी तां ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि साढ़ी सारी मतलब जेह्की फसल दी तबाही होई जंदी जे उस दे फुल्ल प'वा दे होन ओह् बी सारे फुल्ल किरी जंदे लग्गी दी फसल तबाह् होई जंदीदी दाग पेई जंदेदे उसी ते फसल खराब होई जंदी नैचुरल चीजें कन्नै साढ़ा जेह्का ऐ कोई बी होग जि'यां अस इं'दे कन्नै मतलब साढ़ा कोई केह् करी सकदा करदे अस इं'दे कन्नै इस लेई इ'नें मुसीबतें चा बाह्र निकलने आस्तै सरकार ने मतलब बड़ी जैदा स्कीमां चलाई दियां न पर कोई ऐसा निं होंदा कि भाई उसी डक्कियै रक्खी ओड़गे अस जां तुफान गी किस चीजा कन्नै रोकी सकदे ओह् ते निं रुकी सकदा इं'नें चीजें कन्नै अस जेह्की प्राकृतिक चीजां हैन इ'दे कन्नै मतलब अस किश बी चीजां जेह्कियां हैन ते अस कुत्थुआं बचानियां अस निं बचाई सकदे आं इ'नें चीजें गी ते आदमी मतलब हैन गै डिपैंड फसलें उप्पर न जेह्के ग्रांऽ दे लोक होंदे इं'दे रोजगार खेती बाड़ी उप्पर गै हैन ऐ